क्रीम कलरा क्रीम कलर चड आवडटालो आमकां आनी आमच्या घरांनी तसलो मारला आमी क्रीम कलर दुर्गाकूय मारला भायरूय मारला आमी ओसऱ्यार मारला घरानूय मारला वॅरसाक धवो मारला वॉल पेंट

देवाच्या कुडिनूय मारला क्रीम कलरचो धवो फराक मारला मारला फेन जालें आनी कितें